हॅलो आं टिचर हांव नागम्मा वसमणी उलयतां हय हय टिचर आं टिचर हांगा गणश्री इस्कोलांत करतालें टिचर थंय टॅम्पररी आसलें न्हय टिचर आनी म्हजें सोंपलें थोडेच दिसांक दवरलेलें म्हाका मागीर ते जाग्यार तो पयलींचो प्यून आयलो म्हणून म्हाका काडलें आं आं हां हां हां

आं हां बरें बरें

आं हां हां

बरें बरें टिचर आं बरें बरें आनी टिचर क्लिनींग क्लिनींग बी कितें आसतलें

हां हांं

नो टिचर आनी म्हजो टायम कितें टिचर आं बरें बरें बरें